हाँ तो अहाँक क्षेत्रमे लोककेँ अलग अलग की धर्मके विचार छलै तऽ हम ई बातके समझि छै कि पूरा धर्म जे छै ने आइकाल्हि सोशल मीडिया पर चलि रहल छै जहिसँ पूरा जेना फेसबुक भए गेलै इन्सटाग्राम भए गेलै न्यूज चैनल भए गेलै टीवी ई सभ भए गेलै जाहिसँ दूरभाष केन्द्र भए गेलै एफ एम रेडियोमे से पूरा चलि रहल छै जाहिसँ कि पूरा शिक धर्मके मामलेमे कहियौ तऽ आजकल हिन्दू मुस्लिम सिख ईसाइ ई सभके जादा वि विवाद आजकल चलि रहल छै विश्वके मामलेमे युक्रेने आओर जे इसके बारेमे चलि रहल छै आओर सम्वेदनशील न्यूज मी मीडिया जो है आजकल हमलोग को बहुत अच्छा करै छलै जाहिसँ पूरा व्यवस्था ठीक ठाक चलि रहल छै जाहिसँ पूरा हमरा आरके धर्म जे छै ने जेना हिन्दू धर्म छै तऽ हिन्दूमे अपना पूजा पाठ चलि रहल छै पूरा हँ शिव पू पूजा हनुमान जीके पूजा एकर पूजा चलि रहल छै पर मुसलमान आर तऽई आ आवाजके चलते जे ई सब छै ने जादा वि विवाद चलि रहल जाहिसँ पूरा व्यवस्था जे छै अलग अलग चलि रहल छै जाहिसँ पूरा ई चलि रहल छै कि जाहिसँ धर्मके मामलेमे कह कहल जाइत छै तऽ हमरा आरके पूरा ई ठीक छै ठीक ठाक छै वऽ लेकिन हमरा आरके ई छै कि हिन्दू मुस्लिम ई लए कऽ विवाद आजकल जादा फैल रहल छै जाहिसँ पूरा नीति आजकल विवादमे छै जहिसँ